हाँ मुझे कई कार्डों के बारे पता है जैसे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड वीजा रुपए आदि इन सभी कार्डों का उपयोग कहीं हमारे लेन देन मैं काम आता है जैसे फोन पे करना किसी के वॉलेट नहीं ले जाए तो किसी को फोन पे करवा सकते है और वीजा मतलब कहीं बाहर घूमने के लिए जाते है तो उन को ऑफर मिलता है तो वीजा देते है और रुपए तो फिर हमे कोई चीज़ ख़रीदनी होती है तो रुपए दे कर उनको ख़रीद सकते हैं क्रेडिट कार्ड बहुत काम की चीज़ होती है कहीं जाने के लिए हमें क्रेडिट पर्स ले जाने मे ज़रूरत नहीं है क्रेडिट कार्ड हमारे बहुत ज़रूरी है क्रेडिट कार्ड कोई चीज़ ले कर हम उन को पैसे दे सकते है हमरे क्रेडिट कार्ड की वजह से आज कल सभी जगह क्रेडिट कार्ड वीजा डेविट क्रेडिट बेड़ित कार्ड का उपयोग होने लगा कई प्रकार के कार्ड वो इस्तेमाल होने लगे है आज कल हर कोई व्यक्ति कार्डों का इस्तेमाल करता है जैसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होते है वही क्रेडिट कार्ड का यूस करते है कही भी जाने से क्रेडिट कार्ड होता है तो हम बिल का किराया भी कम हो जाता है क्रेडिट कार्ड होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है आज कल किसी भी लेन देन को भुगतान कर सकते है जैसे कोई चीज़ ख़रीदी है तो उसका भुगतान क्रेडिट कार्ड से कर सकते है हम लोग